महिला औल पुलुथ में अब एथ थमान ता थमान मिलता है अब दो पुलुथ तलता है वही काम अब महिला भी तल लेती है जैसे बिलास तोहली खेल नहीं पाया वो महिला अभी तल दी है अब दैसे ति अब दो तपला पुलुस पहनता है उ उ तपला महिला भी पहनती है अब दोनों ता थम्मान एत थाथ होता है पुलुस महिला दोनों एत थात लह थत्ते हैं दो ताम पुलुस तलता है ओ महिला तलती है दैते महिला तल थत्ती जैसे महिला आई पी एथ बनती है पुलिथ बनती है दैसे पुली दैथे पुलुथ पल्हाता है वैथे महिला भी पल्हाती है पुलुथ पुलुथ औल महिला तो अब एत थमान मिलने लदा है दैथे ति पुलुथ खेलता है तिलतेत महिला महिला भी थमान तलती है दोनों एथ एथ थमान हो दया है पुलुथ औल महिला में त कोई थमान ता नहीं है पुलुथ दो ताम तल थत्ता है वही ताम महिला तल थत्ती है दोनों में कोई थमानता नहीं है पुलुथ दैथे तीन ताम तलता है दैथे ति आई पी एथ बनता है दैसे ति यू पी एत थी नितालता है वैथे ही महिला भी आई पी एथ निताल थत्ती है यू पी एत थी निताल थत्ती है दैथे ति पुलुस तोतिन में पल्हने दाता हो तो महिला भी पल्हने दाती है दैसे पुलुस महिला में कोई थमानता नहीं है पुलुस औल महिला एथ थमान अब हो दए हैं दैसे ति पुलुस काम तलती है तो महिला भी वही काम तल थत्ती है पुलुस औल महिला तोई थमानता नहीं है दैथे ति पुलुस अब तुस ताम तल सकता है उ महिला भी तल सकती है